आम सैगुन के पौधे लगाते हैं आम के पौधे लग् लगाए हैं और आम का फल होता है तो अगल बगल मे कोई आते है पड़ोसी उनको भी देते हैं और रिश्तेदार भी आते है उनको भी फल खिलाते आम का कोई खाते हैं और अपने सात घर भी ले जाते है पड़ोसी भी आएंगे उनको भी देते हैं फल खाने के लिए अर अपने घर उलो ले जाते है उसके बाद् सैगुन का पेड़ लगाते हैं वो भी बड़ा हो जाता वो उसके बाद उसको बेच देते ए तो कुछ पैसा मिल जाता है और बैल का पौधा लगाते हैं तो बैल फटता है तो गर्मी उमी के दिन में कोई आता है किसी के तबीयत खराब होता है तो उसको दे देते है भाई कि ले जाओ उसको बना लो रस उस उसके बाद नीम्बू का पौधा लगाते है तो नीम्बू में भी नीम्बू का काम करता है रस बना कर पीने के लिए पेट खराब रहता है तो ओ भी कोई आता है तो भाई कहता है मेरा तबीयत खराब हूँ नीम्बू दे दो उसको भी दे देते हैं नीम्बू का पौधा उधा वो भी बोलते हैं भाई तोड़ लो उसी में से तोड़ लिया तो अपने रस अस बना के पीते हैं इसी तरह मे बहुत बहुत सारे पौधे हैं अनार का है केला का पौधा है तो केला का पौधा होता उसमें तो फल फरता तो थोड़ा रख देते किसी को भी रिश्तेदार आते हैं तो उनको भी दे देते हैं खाने पीने के लिए पर पाता रहता तो अगल बगल मे पूजा पाठ के लिए तो सतरण करता वो भी पत्ते काट कर ले जाते हैं किसी को बार नहीं करते पत्ते काट कर ले जाने के लिए इसी तरह अब इसी तरह